मिगी जि'यां क्रिकेट खेढना अच्छा लगदा ऐ खो खो खेढना अच्छा लगदा ऐ ते ओह्दे में खो खो खेढना बड़ा पसंद करनी ऐ ते ओह्दे आस्तै में बड़ी प्रभावित ऐ ते ओह्दे कन्नै में बड़ी डिवैलप कीती दी ऐ खो खो कन्नै ते ओह् मिगी पसंद ऐ खेढना जियां क्रिकेट खेढनी ऐ ओह्दे आस्तै बी बड़ा अच्छा मतलब पसंद ऐ खेढना ओह्दे आस्तै में प्रभावित होई दी आं मतलब बड़ा प्रभावित ऐ होर बी किश गेमां होई आं जि'यां खो खो ते में तुसें ई सनाई ओड़ी ते क्रिकेट बी सनाई ओड़ेआ होर जि'यां बैड़मिंटन होई गेआओह्बी खेढनीं ते ओह्दे आस्तै बी में बड़ी प्रभावित होई दी ऐ ओह्दे आस्तै बी बड़ा प्रभावित कीता बड़ी मंशा ही मेरी में किरकिट जां बेड़मिंटन जां खो खो खेढां